राजनीति पर हम जे छै बेसी लिखय चाहै छी आओर लोक के कहऽ चाहै छी ओकर कारण छै आइ सामाजिक जागरण के बदला जे छै आइ राजनीतिक जागरण अय समाज मे भऽ गेलैया आइ समाजिक जागरण बहुत पाछू रहि गेलै राजनीतिक जागरण जे छै आइ अय देश के लेल सर्वोपरि भऽ गेल छै तऽ जखन राजनीति जागरण चलि रहल छै गाँव होइ पंचायत होइ प्रखंड होइ जिला होइ की राष्ट्रीय स्तर पर होइ जतौ अहाँ देखबै तऽ अहाँके लागत राजनीतिक जागरण भऽ रहल छै तऽ आइ राजनीतिक जागरण अगर भऽ रहल छै तऽ अहाँ राजनीति पर बेसी सॅं बेसी अगर हम अहाँ लिखै छियै आ ओहि पर सकारात्मक कहै छियै तखने ई समाज के जे छै हम कल्याण कऽ सकै छियै